नोव्हेंबरांत एक मुव्ही येयिल्ली आनी हांव आनी म्हजे फ्रेंड प्लॅन केल्ले ती मुव्ही पळोवपाक सो आमी सकाळी उठलीं आनी ती मुव्ही पळोवपाक गेलीं मुव्ही बारा अशीं कितें काबार जाली आनी मागीर भायर येयले भायर कितें सेरेनपिडीटी म्हूण एक इवेंट आशिल्लो

लावणी म्हूण आशिल्लो आमी तो लावणी पळोवपाक गेले थंयसर तांच्यानी एक्सप्लेन केलें की लावणी कशी जल्म जालो खंय खंय आसा कितें कितें आसलें तें सगळें तांच्यांनी आख्खे एक्सप्लेन केल्लें तशेंच बरी बरी लावणी लायिल्ली नृत्य केलो सगळें केलें मागीर तें लावणी काबार जाताना आमी भायर येयले भायर येयले आनी आमी थंयसर एक म्युजिक फेस्टिवल म्हूण आशिल्लो थंयसरूच थंयसर गेले आमी थंयसर वेगळे वेगळे प्रकाराचे इंस्ट्रुमेंट्स आशिल्ले म्युजिकल इंस्ट्रुमेंट्स आमी सगळे पळयले म्हाका तितून बरो आवडलो ते एक फातराचो आशिल्लो ताका ते उदीक लावन ते रब करताले वेगळोच साउंड करताले ते म्हाका खूब आवडलें थंयसर भायरूच न्ही एक ये आशिल्लें तें वाऱ्याच्या येतुनूच ट्यून प्रड्युस करताले तेंवूय बरें आशिल्लें मागीर ते आमी आख्खें भोवले आनी मागीर आमी फुडे गेले थंयसर न्हु ये आशिल्लें क्रुज आशिल्लो त्या क्रुजार थंयसर सितार वाजयताले थंयसर आमी शांतपणान आयकली ती सितार एक अर्दवर कितें लागलें तें आख्खें सितार बितार जालें मागीर आमी सांजचे घरा येयले सांजचे घरा येयले आनी रातचे आमी आनीक जाग्यार गेले थंयसर बी म्युजीक आसलें आख्खें डांस बिंस सगळें आशिल्लें आमी तें पळयलें आनी आमचो आख्खो दीस बरो गेलो आनी तो आसलो तो इवेंट खूब बरो आसलो सेरेनपिडिटीचो मागीर आमी हालींच आनीक एक इवेंटाक गेल्ले गोंयांत ये केल्लें तें हाज्या बद्दल नुस्त्या बद्दल फीश फेस्टिवल तोय इवेंटाक गेले तशेंच वेग वेगळे प्रकाराचे नुस्तें आशिल्लें सगळें आशिल्लें घेवपाकूय मेळटालें पळोवपाकूय मेळटाले मागीर आमी कितें साडेबाराक कितें आमी थंय हांगा गेले एक ऑडिटरांत गेले थंयसर आमकां सांगलें तांच्यानी की फीश फार्मिंग म्हूण कितें आसता तें कशें करतात तें आख्खें एक्सप्लेन केलें आख्खें आमकां सांगलें मागीर थंयसरल्यान आमी घरा गेले